ओरीजनल आर्ट एंड कराप्ट इयै ऐ मतलब कि कढाई कडाई करना आना चाहिदा कढाई बगैरा सिस्टम ऐ जां साढ़ी इडियां दा इत्थै जम्मू एंड कशमीर दी जम्मू दी ते इयै फेमस करा दी अजकल दी कुड़ियां लेडिस बगैरा ओह् ज्यादा कढाई स्टिचिंग बगैरा इंदे उप्पर ज्यादा फौकस करा दियां और ज्यादा मेन इयै चीज ऐ कोई बी चीज अपने हत्थ कन्नै कढाई कड्ढना हत्थ कन्नै कढाई कड्ढना मतलब कि कोई कुछ ड्रा इक किस्म दी ड्राइंग गै होंदी स्टिचिंग करना कढाइयां शढाइयां कड्ढना डिफरेंट डिफरेंट तरह दे मतलब अलग अलग रंग दी अलग अलग चीजां बनानियां बूहटे फुल्ल जानवर पक्षी बगैरा उंदे उप्पर बनाना एह् कढाई ऐ फिर कढाई अग्गे है बी मतलब कि महगे मंहगे कपडे़ उपर कढाई किती दी होवे ते ओह् कपडा ज्यादा ही मतलब फेमस होंदा ज्यादा बिकदा ऐ और जम्मू कशमीर दी गल्ल कीती जाए ते जम्मू च ते कढाई दा ओह् है ते कशमीर च पशमीना फेमस काफी फेमस पशमीना इन्ना मुलायम जेहा कपड़ा इक किस्म दा ओह् मतलब कि ऐसा मुलायम जियां कि कोई भिड्डू दे बाल नेईं होंदे भिड्डू दे बाल दे मतलब कि कपडे़ बनदे बूल जिसी आक्खने और इक किन्ना मुलायम होंदा उस स्हाब दा ई पछमीना शाअल ऐ ते उआं अगर असें आर्ट एंड कराफ्ट करनी ते जेहड़ी केह् आखदे उसी कढाई ऐ ओह् मतलब कि इक हाई क्लास लैवल उप्पर पुज्जी गेदी ऐ जेहड़ी बी कढाई कीती दी होग कोई बी कपडे़ उप्पर ओह् कपड़ा मतलब कि ज्यादा ही ज्यादा फेमस होई गेदा ज्यादा कोला ज्यादा बिकदा ऐ कढाई आहले सूट जिन्ने बी अजकल दी लेडीज कुड़ियां बगैरा जिन्ने बी पारदियां मतलब कि कढाई आहले सूट तुस दिक्खो जिद्धर बी जागे बजार जागे कढाई आहले सूट ज्यादा गे महंगे बिकने क्योकि ओहदे उप्पर हैंड मेड जिसी आक्खदे हैंड मेड ते हैंड मेड साढ़े जम्मू च हैंड मेड चिजा मतलब कि ज्यादा अग्गै जाइयै फेमस होंदियां जियां कि कढाई दा एह् अजकल सारे घरे गी कढाई दा कम्म चला दा ऐ कढाई उप्पर अलग अळग डिजाइन बनाए जंदे अलग अलग चीजां कढाई कन्नै एह् कपडे़ उप्पर तुआरी जंदी जेहदे कन्नै कपडे़ दी उमर ज्यादा जियां मेरा कशमीर दा फेमस पशमीना शाल जेहड़ा मतलब कि काफी ज्यादा साफ्ट मुलायम इक इन्ने ऐ ओह् शाल काफी ज्यादा

कढाई दी गल्ल मतलब कि जम्मू कशमीर दी फेमस ऐ एह् चीज अजकल ज्यादातर बाहर बिकदी गै एह् चीज ऐ हैंड मेड चीजां हैड मेड चीजें च बड़ा कुछ आई जंदा कराफ्ट जिन्ने आक्खो अजकल बेम्बू जेहडे डंडे होंदे बेम्बू दे डडें बाँस दे डडें जिसी आक्खदे ओहदे कन्नै उस डडें दे कन्नै किन्नी चीजां बनदी जियां कि टोकरियां बना दियां और मैट बना दे पैंनसिल स्टैंड बनदे पैन स्टैंड बनदे और बी काफी चीजां बनदिया बांस दे डंडे कन्नै औऱ वाकी जिने चीजें इयां कोई बी जियां कि आसें नान बेस्टेवल चीजां जिन्ने तक कि इत्थै कोई बी चीज रीयूज करदे रीसाइक्ल करदे रिसाइक्ल होंदी जम्मू च रिसाइकल रियूज होंदी उस चीजे कन्नै बड़ी सोहनी सोहनी चीजां बनदियां बच्चे दी खेलने आहली चीजां बनदियां बडे़ दे कम्म आने आहली चीजां बनदियां काफी अच्छी चीजां अजकल चली दियां हैडलोम हैंडमेड इक ऐसी चीज ऐ जिने साढ़े इंडिया दी नेशन दे फेम गी काफी अग्गे तक्कर लेई गे पर फेम दिन बा दिन बधदी गै जारदी ऐ कि जेहड़ा हैंडमेंड हैंडलूम स्टिचिंग कढ़ाई एह् सब दा कम्म ऐ काफी ज्यादा फेमस काफी ज्यादा फैला दा और इस कम्म दी बजह इयै कि लोकें गी ज्यादा इंटरेस्ट दित्ता इस चीजां उप्पर एह् ज्यादा इंटरस्ट देग इन्हे चीजें उप्पर ते फिर फेम ते होनी गै होनी ऐ कम्म बनना गै बनना ऐ तुस गी दिक्खने गी पता जियां चीजां बिकग उन्नी उंदी कवांटटी बधदी जाग इंडियां दी नेशन दी फेम असें नेशन दी फेम आस्तै ते बड़ी अच्छी गल्ल ऐ कि जिन्नी चीजां बना दियां उन्नी उन्नी ज्यादा बिकग उंदी कवालिटी बधग कवाल्टी इन्नी चंगी बधग क्वालिटी बी शैल ते ठीक गल्ल ऐ और आर्ट एंड कराफ्ट ने इंडिया गी बडे़ अग्गे लेइयै जाना जिस स्हाबें दा हैंडलोम हैंड सिस्टम चली पेदा ऐ जम्मू कशमीर दा ते इक एग्जीबीशन बगैरा बी लगदी इन्दी चीजें दी जहड़ी चीजां बनाई दी होंदी ओह् साल दी छे म्हीने दे अंदर अंदर ऐग्जीबीशन लगदी ओहदे च एह् दसदे कि केह् केह् चीजां बनी दियां हैंडमेंड ओहदा इक अलग स्टाल होंदा हैंडलोम दा अलग इक स्टाल होंदा